कुझु ॾींहुं अॻु ओचितो मां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु माथेरान वयो हुयसि जिते हुतां जी आबहवा ॾिसी मां ॾाढो खु़शि थियणु लॻुसि मूंखे अहिड़ी खु़शी थी रही जो मुंहिंजो मन ॾाढो मोहिजी वयो हुयो हुतां जी हवा पाणी ऐं थधी आबहवा ॾिसी करे त अॻो पो मूंखे इअं मज़ो अचणु लॻो ऐं हुननि सां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾो गॾु मां रांदियूं पिण कयूं हुयूं जहिड़ोकि क्रिकेट खेॾणु थियो ॾुकड़ वारी रांद थी भॼु ॾुक वारी रांद थी ऐं ॾाढो असां मज़ो कयोसीं ऐं हुतां जी आबहवा असुलु थधी ऐं हिकु खु़श्क आबहवा लॻी पेई हुई